दिक्खो जी ट्रैवल अजैंसी दा इन्ना नालेज निं ऐ अस होटल लाइन च कम्म करने होन्ने होटल लाइन च बी साढ़े कुदै अग्गें पिच्छें कुदै जाना होऐ तां गड्डियां हैन इद्धर बी होर अगर होटल कोला बाह्र कुदै जाना होऐ तां यार दोस्त होई गे जां कोई बी होई गेआ भाई बगैरा गड्डी बगैरा ओह् लेइयै चली जन्ने